तूं मागीर केन्ना जाय आसलें डेट कितली ती आ ट्वँटी एट हय आसा वॅडींग फोटोशूट म्हळ्या आत तुका आतां लग्ना पयली बीन जाय पडटले मिन्स हळडी बीन ते इसा आ प्री वँडींग बीन जाय पडटलें न्हू आनी आफ्टर वॅड ट्वँट आ ट्वॅ आ ट्वँटी फिफ्त हय आसा ट्वँटी फिफ्तार आ अय सगळें करतले म्हळ्या तुगें तशें आ एडिटींग आ बीन तुगें सगळें एडीट बिडीट मागीर आल्बम बिल्बम सगळें करपा जाय आल्या आल्बम मागीर तुगे विडयो बीन तश करता जाल्या तुका ताजेर आसा तूं करत तेजेर तूं किदें करता तशें विड आ सगळें करपा आ सगळें करपा जाय जाल्या तुक एक साठ सत्तर हजरा पडटलें अशें वयर सकल प्री वॅडींग बीन आ न्हू तुगेलें ताका लागून इन्क्यूड करून हय तितून तें साठ सत्तर हजारा पडटलें हय अ तें तुका तितलें बजटा भितर करून दिवं शकता

दीस लागतले एक धा पंदरा दीस लागतले ते एडीट बिडीट करूं पडटा न्हू एडीट करपा आल्बम करपा सगळें करपा मातशें टायम लागता न्हू ताका लागून

आ आनी आफ्ट वॅडींग बीन जाय पडटा कित्या कत ना माय दो दो आ दोन दीस जाल्या पुरो न्हू ट्वँटी फिफ्त आनी ट्वँटी एत ट्वँटी फिफ्त आनी ट्वँटी एत जाल्या पुरो दोन दीस हय तूंय पयलां आस्त इन्स्टाचेर पोश्ट पयला आस्त न्हू नाल्या तूं कोणा इन्फॉम पसून करूं शकता कश काडटा ते सगळे करता ते